हेलो हाँ हाँ सर क्या आप कार कार एजेंसी से बात कर रहे हैं नमस्ते सर सर मैंने आपकी कार में पहले मतलब दो दिन पहले मैं होशंगाबाद गई थी तो मुझे वो कार बहुत ही पसंद आ गई मैं उसी कार से मतलब दूसरी बार भी अब मैं होशंगाबाद जाने के लिए बोल रही हूं तो क्या आपकी कार मुझे मिल सकती है हाँ मुझे सिर्फ मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सिर्फ दस बजे मैं इधर से निकलूंगी तो आप मुझे दस बजे के टाइम पर मैं आपकी कार बुक कर सकती हूं क्या आपकी कार फ्री है तो तो क्या आप मुझे मतलब दो दिन के लिए यहाँ होशंगाबाद पहुँचा दोगे हाँ मुझे है ना तो आपकी कार बहुत पसंद आयी क्योंकि वो बहुत ही आरामदायक थी मुझे उसमें बैठने में बहुत ही सुकून मिला इसलिए मुझे आपकी कार की ज़रूरत है कृपया मुझे आपकी कार भिजवा सकते हैं ताकि मैं मेरे सफ़र कर सकूँ और मैं आपको पैसे का पता भी मेरा पता आपको पास पहले से भी ऐड है और मैं अभी भी बता सकती हूं कि मेरा पता कहाँ है इस वजह से मैं आपको पता भी बता दूंगी और मैं पैसे आपको हाथ में दे दूंगी कैश कैश दे दूंगी इसलिए मुझे आपके कार की ज़रूरत है तो आप कृपया कर मेरे घर पर पहुँचा देना हाँ सर लेकिन मैं मुझे है ना समय का विशेष ध्यान रखना क्योंकि मैं समय का विशेष मुझे उस सही टाइम पर पहुंचना है मेरा उधर बहुत ही इम्पोर्टेन्ट इंटरव्यू देना है ताकि मैं मतलब मेरे इंटरव्यू में समय पर पहुँच जाऊं तो मेरा काम भी हो जाएगा इसलिए सर आप मुझे समय पर आपकी कार पहुँचा देना ताकि मैं समय पर सफ़र कर सकूँ और मेरी मुझे आपके कार से प्लीज़ अच्छा महसूस होता है ठीक है सर ओके थैंक यू सर